औ आंनाव धोरोमारि मेथाइ दङ माने ओ क्रिस्टियनफोरनि जे रोजाबनाय बिजाब बे बिजाबाव गोबांथार गितफोर दङ बे गितनि गेजेराव आङो मोनसे दोंसे मेथाइखौ जोबोद मोजां मोनो माने बे मेथाइया आङो बाथ्राखौ बुंनोसै बेहाय ओरैबायदि लिरनाय दं लांफादो जिसुनि मुंखौ गाबब्ला जिंगासिब्ला नों अब्ला जेरावबो लागारबो बे मुंजोंनो सुखु मोनगोन दा बे गिता ओरैबायदि बुजायदों माने जेब्ला नोङो निदानाव गोग्लैयो जेब्ला नों दुखुवाव गोग्लैयो माने लागारबो बिनि मुंजोंनो नोङो सुखु मोनगोन दा बे मेथाइया माने बिनि सारांस'वानो बिनो नोङो जेखि दुखु जेखि खैफोदाव थाया मानो इसोरखौ गाबज्रियोब्लानो नोंनि गोसोआ गोजोननायखौ मोनगोन बेखौ बुजायनाय जादों आरो बेहाय मेथाइया गोलावथार आङो मेथाइनि बाथ्राखौ माखासे बुंबावनोसै बेहाय ओरैबायदि लिरनाय दं मोजां मुं गोदै मुं हायाव स्रां सोरगोआव सुखु रोजाब नों जेब्लायबो जिसुनि मुङा सानफ्रामबोनि निदानाव जाथेग्रा गोब्राब आनजाद आनजादाव दागि नों पोरबुनि मुंखौ बिदो ओ बियो ओ जोंनि बर'वाल' नङा बियो इंग्राजियावबो लिरनाय दङ आरो इंग्राजिनिफ्रानो बेखौहाय ट्रान्सलेट खालामनाय जादों दा इंग्राजिनि लिरनायखौथ' आङो दा बुंनो हाला दा बिनिखौनो आङो सारियै फरायनानै खिन्थानोसै बेहाय ओरैबायदि लेरदों लांफादो जिसुनि मुंखौ गाबब्ला जिंगासिबा नों अब्ला जेरावबो लागारबो बिनि मुंजोंनि सुखखौ मोनगोन दा जोंहा जेबो माने दुखुवाव थाब्लाबो सुखुवाव थाब्लाबो निदान जाब्लाबो माने बे गिता एनिटाइम खनजाग्रा गित आरो नोङो दावबायोब्लाबो जेरावखि थाङा मानो नों गोब्राब आनजादाव सफैदोंब्लाबो बिदि गोबांथार लिरनाय दङ माने नोङो हानथु खरायनानै नङा माने नोंङो जेब्लायबो नों थाबायनाय समाव बाबो नोङो दुगैनाय समावब्लाबो नोङो जेरावखि थाया मानो नोङो बे गितखौ खनजाथाव थाव मेथाइखाय आङो बे गितखौ जोबोरैनो मोजां मोनो दा बेनो आरो माने गोबांथार मोजांथार गित दङ' नाथाइ बे गितखौ जेरावबो खनजाग्राखायनो आङो जोबोद मोजां मोनो बे गितखौ